धार्मीक उत्सवान देवाच्यो मुर्त्यो अश्यो हांवे केन्नाच करूंकना पूण जो देवाची मुर्ती करता ताका हांवे पारखिला जो आमच्याच वाठारांत आसा पोळें वाठारांत प्रसन्न पागी म्हुणून तो गणपतीच्यो मुर्ती करता पूण गणपतीच्यो मुर्ती करतना इतल्या भक्तीन देवा धर्माच्यो जो आसा मुर्ती तो साकारता आनी केन्नाच जी आसा मुखेल गजाल म्हणल्यार तो एक शिक्षकूच पूण तो वेळ काडून यो अख्या पोळ्या वाड्याक तशेच पोळ्याच्या भायर वाड्यारूय देवाच्यो मुर्ती करून तो ही सेवा आपली देवाक भेटयता पूण मुर्ती आकारतना खूब सुंदर सोबीत तरेन तो मुर्ती आकारता तशेंच ताका सोबीत रंगान नटयता आनी सुंदर अश्यो त्यो मुर्ती दिसता आनी एकूच मुखेल गजाल सांगपाची आसा की केन्नाच तो ताचे मोल दर लोकांक सांगना लोकाक जे कितें दिसता लोक त्या प्रमाण त्या मुर्तेक जे आसा मुर्तेची दर दिता तो केन्नाच मागना आनी तांणे सदांच सांगला आपले कार्य जें आसा हें आपूण पयशाचेर केन्नाच तोलना तें खातीर तो गूण धर्म म्हाका खूब आवडटा तें खातीर धार्मीक उत्सवाक ही मुर्ती करपा परस करतना अणभवप ही गजाल चड म्हत्वाची अशी म्हाका दिसता आनी म्हाका ती खूब आवडटा करताना पळोवपाक एक आगळीच वेगळी मजा आसता कशे तें आयट आसता त्या आयटान ती माती कशी घालतात माती कशी चिकण करप तेका कसो आकार दिवप आकार दिले उपरांत कसो रंगवप हे सगळें गूण धर्म थंय अणभोवपाक मेयटा सो हांव तातूंतल्यान शिकपाकूय बी वेगळी गजाल मेळटां